दे कम्म आस्सेआ दिक्खेआ जाए तां ज्यादातर ग्रां दे लोक डोगरी गै बोलदे दकानां उप्पर बी डोगरी बोलनी घर बिच्च बी डोगरी बोलनी कोई फेरी आह्ला आंदा जेड़े बेचने आंदे चीजां ओह् बी डोगरी स्याने स्याने लोग न जेह्ड़े उनेंगी दूई भाषा थोह्ड़े आंदी ते डोगरी गे बोलदे ओह् ओह् बी समझने दी पूरी कोशिश करदे अगर कोई बाहर दा आई जा इद्धर तो ओह् फी डोगरी समझने दी कोशिश करदे की डोगरी गी ज्यादा महत्व दित्ता जंदा इत्थै